आं बे सिरियेलखौ नायनो मोजां मोनो कुन्द'लि भाग्य' बेखौहाय जोबोरैनो गोसो होनानै नायो आरो माब्लाबानि समावहाय बिदिनो बांद्राय अभार एक्टिं खालामब्ला जों बारा मोजां मोना नायनो आरो बिदिनो माबाफोर एम'सोनेल जाबा जों बिदिखौ जोबोद मोजां मोनो नायनो आरो माब्लाबानि समाव बिदिनो हिन्दि मुभि नायो जों हिन्दि मुभिफोरावहाय बिदिनो बुलायनाय थायो बिदिनो बेबायदिखौ जों मोजां मोनो जों गोसो होनानै नायनाय जायो आरो सिरियेलफोरखौ जों बिदिनो माब्लाबानि समावहाय जोबोर गोसो होनानै नायो आरो गोसो होनानै नायनानैहाय बिदिनो माबाफोर गोसोआव लायो आरो बिदिनो जों आरोबाव जों बिजाबफोरखौ गोसो होनानै फरायो माब्लाबानि समाव आरो गोसो गैयाब्ला जों बिजाबफोरखौ फरायनाय जाया आरो सिरियेलफोराखौहाय जों गोसो होथाब होथाब नायो आरो बारा बिदिनो गाबख्रु गुबख्रु खालामब्ला जों नायनाय जाया जों दाननानै नायनाय जायो बिदिनो माब्लाबानि समावहाय